اپنی ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے میرے پاس بہت ساری تجاویز ایسی ہیں جن کا جاننا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ انہیں ثقافتی ورثوں کے وجہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے اور ان ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے جب بات ثقافتی ورثے کی کی جائے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ثقافت ہے کیا یہ کس بلا کا نام ہے تو ہماری ثقافت وہی ہوتی ہے جو ہماری تاریخ ہوتی ہے یا ہماری تہذیب ہوتی ہیں اور ہم لوگ اس کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں اور بات جب اس کی حفاظت کی کی جائے یا اس کے محفوظ رکھنے کی کی جائے تو ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا اور ان کے اپنی ثقافتی ثقافت کے طریقہ کار پر چلنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ان تہذیب و ثقافت کی حفاظت ہم سے نہیں ہو پائے گی تو ہمارے مستقبل میں بہت زیادہ مشکلات ہوگی اور ان مشکلات کا معاملہ بہت ہی گراں ثابت ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو تجاویز ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کی پرورش تہذیبی اور ثقافتی ورثے کے طور پر کریں اور اسی طریقے سے ان کی تعلیم بھی ثقافتی ورثے کے حساب سے دلائیں اور اس طریقے سے اپنا اور اپنے معاشرے میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ اپنی ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھ کر کے اور اس کی حفاظت کرکے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں